वजन कम करने के लिए हमें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ लगाना चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए एक्सरसाइज करने से हमारा वजन कम होता है सुबह सुबह गर्म पानी का सेवन करना चाहिए गर्म पानी करने से जो जो किसी वजह से हमारा फैट बढ़ जाता है उसको वो गलाकर कम कर देता है एक्सरसाइज तो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है खाना कम से कम कम खाएं हम भले हम चार बार खाएं सुबह से लेकर शाम तक मगर कम से कम उसका इस्तेमाल करें जिससे हमारा शरीर में ठीक तरह से उसका पोषण हो और एक्सरसाइज जितना करें जितना पैदल चलें जितना बायसाइकिल चलाएं बायसाइकिल मीन्स साइकिल चलाएं साइकिल चलाने से भी हमारे शरीर का तनाव जो है वो खींचता है जिसके कारण से शरीर हमारा पतला होता है वजन घटता है पैदल चलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे गाँव में सबसे अच्छा उपचार हमारे पास गाय हैं जो उनका सेवा करता हूँ और बहुत सारा परेशानी भी उठाता हूँ परेशानी इसलिए उठाता हूँ कि मुझे काम करना पड़ता है और काम करने से हमारा शरीर एक दम फिट है और मुझे महसूस होता है कि मैं औरों की तरह मोटा नहीं हूँ हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और हमेशा करनी चाहिए